اترپردیش میں بینک اور انشورنس کا شعبہ ہندوستان کے دیگر ریاستوں یا خطوں سے کیسے موازنہ کرتے ہیں یہاں جو ہے یہاں کے انشورنس الگ ہے وہاں کے انشورنس الگ ہے یہاں کے بینک الگ ہے وہاں کے بینک الگ ہے تو یہی سب ہے اور کیا